जी आप स्विगी से बात कर रहे हैं रमेश जी मेरी रमेश जी से बात हो रही है अच्छा रमेश जी मुझे अग्रवाल रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना था तो आप नोट कर लेंगे लिख लेंगे क्या मैं क्या क्या मंगवाना चाहती हूँ हाँजी आप नोट कर लीजिए मुझे मंगवाना है दो प्लेट मटन कोरमा एक प्लेट दाल मखनी चार प्लेट दाल तड़का अट्ठारह नान चौदह रुमाली रोटी बारह तंदूरी रोटी छ प्लेट ज़ीरा राइस और मीठे में चार किलो रसगुल्ले जी आपने लिख लिया है ये सब आप एक बार मुझे दोहराएंगे या मैंने क्या क्या नोट करवाया था जी आप मुझे एक बार पता नहीं मैम आपका मैं समझ रही हूँ आपने लिख लिया है पर एक बार आप मुझे बता सकते हैं हाँ मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इतनी जल्दी आपको यह सब लिखवाया तो आपने यह सब लिख लिया है कहीं पर या आपको याद रहेगा कुछ गलत नहीं आ जाए मेरा खाने का आदेश इसलिए मैं यह आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लिखा है या कहीं पर इसे या कैसे याद रखेंगे आप मुझे एक बार बता दीजिए जी हाँजी देखिए हाँ मैं मैं यही कह रही थी मुझे चाहिए जी दो प्लेट मटन कोरमा हैना हाँ अभी आपने एक प्लेट कर दिया था मुझे चाहियए दो प्लेट मटन कोरमा आप लिख लीजिए इसको आदेश को हैना जी मेरे घर पे मेहमान आए हैं तो कोई हैना कुछ गलत नहीं आ जाए इसलिए हैना हाँजी आप बताते जाइए हाँ दो प्लेट मटन कोरमा हाँ एक दाल मखनी जी सही है चार प्लेट दाल तड़का बिल्कुल अट्ठारह नान हाँ चौदह रुमाली रोटी हाँजी बारह तंदूरी रोटी जी छ प्लेट ज़ीरा राइस हाँ और चार किलो रसगुल्ले हाँजी बिल्कुल ठीक है हाँजी आप मुझे ये कितनी देर में भिजवा देंगे बीस मिनट लग जाएंगे जी ठीक है आप भी मुझे बीस मिनट में ये खाने का आदेश भिजवा दीजिए जी धन्यवाद